हॅलो हॅलो तुजे कडेन तुजे कडेन कितें आसा गे विकपाक कितें कितें आसा हय आं आनी कितें आसा

आनी मिरसांगी कश्यो गे चारशी रुपया एक किलो इतले म्हाराग मातशे कमी दी मगे गेल्ले फावट हांवें म्हाका जाय आसलेल्यो पाच कीलूच जाय आसलेल्यो मातशे कमी करची ना रेट आनी हळसांदे बी आसा ती दी दोन किलो आनी कितें आसा काना कांद्याच्यो काना तांबडी भाजी आं कांद्याची आं काद्याची पांच दी म्हाका दी दी वीस रुपयाची दी आनी आनी तांबडी भाजी कशी शंबर रुपया कितली म्हारग गे दुसरेकडे पयल्ले तेन्ना हांवेन आयकलेले अंयशी रुपया म्हणून बरें तर दी तर एक मुळी दी आनी कसो हां बरें तें वीस रुपयाचोच दी आनी म्हाका सोलां जाय आशिल्लीं

घाल घाल आनी टॉटल कितले जाता ते सांग